हैलो हां जी कु'न बोल्ला दा ऐ हां आं अ'ऊं शम्मू बोल्ला ना तुस कु'न अच्छा अच्छा अच्छा हां खरी खरी पन्छानी लैता में तुसे ईं ते हां अंजी बोल्लो अज्ज कि'यां याद कीता अच्छा नमां घर बना दे तुस नमां घर ऐ नमां घर जां पराने घरै दी गै करा दे किश कम्म अच्छा कुत्थै नेह् अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा खरी खरी ते हां हां हां हां हां खरी ऐ तां करी ओड़गे फिटिंग ते के कोई चक्कर ऐ के केह् गल्ल अच्छा अच्छा नलके केह्ड़े भाई केह् खरीदने न नलके हां हां हून अच्छा अच्छा हां पिछली बार बी थुआढ़े कशा लीकेज दी प्राबल्म आई ही ऐ निं हां अच्छा अच्छा ते पता केह् तुस किस ध्याड़ी फ्री ओ अ'ऊं थुआढ़े कन्नै चलगा ते उत्थै अजकल ना हून दिक्खो पैह्लें दी गल्ल ते ओह् दस्स साल पैह्लें दी गल्ल ऐ जिसलै मकान पराना बनाया हा हून बड़ियां शैल शैल ना शैल शैल वैराइटियां शैल शैल कंपनियें दियां जि'यां हून ईऐस्सऐस्सबी ऐ दी फिटिंग ऐ ओह् बड़ी शैल ऐ ते ओह् में उ'ऐ लान्ना अजकल ना जेह्ड़े बी घर करना ते उ'ऐ करना ऐ कि बड़ी शैल ऐ फिटिंग इ'यां नलके नुलके नुआढ़े बड़े शैल न हां नेईं नेईं शैल ऐ लोहे दी ऐ कन्नै प्लास्टिक आह्लियां टुट्टियां थोह्ड़ै ना लान्ने हून लोहे दियां हैन ओह् बड़ियां शैल आई दियां न ते कुत्थै तुसें छड़ी बाथरूम च लोआनी ऐ अच्छा रसोइयै बी लानी ऐ हां ओह् उ'ऐ इक्कै इक्कै कंपनी दियां आनियां ते अस चलगे निं ईएसएसबी बड़ी शैल होंदियां ओ ओह् कोई टुट्टी मिगी लगदा लोहे दी शैल टुट्टी ऐ ओह् कोई थ्होंदी ऐ कोई पंज सत्त सौ रपेऽ दी इन्नै बिच गै ते पंज सौ सत्तर रपेऽ दी थ्होंदी ऐ ओह् बड्डी टुट्टी हां नेईं चीज़ बड़ी शैल ऐ तगड़ी चीज़ ऐ लीकेज लुकेज अजें धोड़ी होई ते नेईं ऐ ते में बड़े कोई द'ऊं त्रै साल होए दे इ'यै कंपनी लांदे हे में इ'यै कम्म करना इस्सै कंपनी दी आखना इस्सै दा माल जेह्ड़ा ओह् लान्ना ऐं लोकें दे घर शैल ऐ एह् इ'यां ते तुस मिगी इ'यां सनाई ओड़ोआं क क के किस दिन जाना हून हां कल्ल में बी बेह्ल्ला गै ऐं अज्ज में इक घरै दा कम्म मुकाए दा ऐ ते कल्ल में बी बेह्ल्ला ऐ ते कोई निं कल्ल चलने आं फ्ही कोई बारां बजे नै चलने आं हां में पुज्जी जाह्ङ तुस मिगी काल करी ओडे़ओ निं मेसैज करी ओड़ेओ नेईं ते हां हां ठीक ठीक ते जाह्गे भी लेई औह्गे ते कन्नै तुसें ओह् कनैक्शन किन्ने रक्खाए दे किन्नी टुट्टियां लग्गनियां डिस्काउंट बी सुनेआ निं में पंज सत्त टुट्टियां लाओ ते भी डिस्काउंट बी दिंदे न ओह् अच्छा दस्स एह् क फ्ही द'ऊं बाथरूम होने थुआढ़े इक रसोऽ होनी ऐ निं हां खरी खरी कोई गल्ल निं फ्ही कल्ल चलगे फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक ठीक